असांखे हितां उल्हासनगर मां बाम्बे दर्शन करणु वञिणो हुओ असां सत ॼणा आहियूं छ छा तव्हां हिकु वॾी गाॾी कराए ॾींदव अगरि हा त तव्हां घणो डिस्काउंट ॾींदव असांखे प्रोमो कोड बि ॿुधाए छॾियो त असां बुक करे छॾियूं छो त असां हर दफ़े तव्हांजे बाहिरियां ई वेंदा आहियूं त हिन दफ़े बि तव्हां जे ज़रिए वञणु चाहियूं था पिया अगरि थी सघेव त कुझु कजो मूंखे हिते अढाई हज़ार ॾेखारनि था पिया पर तव्हां कटे सटे पाण में ॾिसी करे हज़ारु करे वठो